वीडियो गेमके बारेमे हम बहुत बढ़िआँ तरहसँ अवगत छी हमसभ जे छै अपना एरिआमे मतलब वीडिओ गेम जे खेलै छी से अहाँके अपन क्षेत्रमे मतलब वीडिओ गेम खेलै छी से मतलब फ्री फायर हमसभ वीडिओ गेम खेलै छी ई फ्री फायर जे छै से एगो बहुत बढ़िआँ वीडिओ गेम छै मतलब कि जहन कखनहु अहाँके समय मिलै एक घण्टा बचाकऽ तखन अहाँसभ ई गेम खेल सकै छी ई गेम अहाँ अकेलेमे खेल सकै छी आओर दुइ आदमीके सङ्गे खेल सकै छी तीन आदमीके सङ्गे खेल सकै छी चारि आदमीके सङ्गे खेल सकै छी मतलब अपनासभके जे छे से या चारि आदमीके एगो होइ छै से ग्रुप मतलब अपनासभ मिलिकऽ चारि आदमी खेलनाइ सेहो खेल सकै छी बहुत बढ़िआँ गेम छै एक तरहसँ ई आओर ई गेममे जे छै से अहाँके एक तरहसँ मैप होइ छै मतलब ई मैपमे जे छे से अहाँके पीक होइ छै तकरासँ बरमूडा होइ छै एहन बहुत तरहके जगह होइ छै ई जगह जे छै से अहाँके मतलब एज एहिमे जे होइ छै से अहाँके सबसँ पहिले अहाँके एगो विमान होइ छै ओहि विमानपर जे छै से अहाँके बैठल रहबै अओर जहन अहाँ निकलबै विमानसँ तऽ विमानसँ निकललाके बाद जे छै से अहाँ ओ विमानसँ निकललाके बाद अहाँ तुरन्त निचाँ अएबै निचाँ अएलाके बाद जे छै से अहाँके तुरन्त अहाँके पूरा मतलब अगलबगलमे जे छै बन्दूकसब मिलै छै श शरीरपरका कपड़ा मिलै छै ईसब अहाँके लिअऽ पड़त ईसब लेलाके बाद जे छै से अहाँके ईसब लेलाके बाद अहाँके मतलब ई तुरन्त लेनाइ जरूरी छै अगर अहाँ ईसब नहि लेलिए तुरन्त तऽ अहाँके दोसर केओ ईसब लऽ कऽ अहाँके मारि देत अहाँके मारि देत तऽ मारि देत तऽ अहाँके अगर मरनाइ नहि अइ तऽ अहाँके ई चीज लेनाइ बहुत जरूरी अइ बहुत जरूरी अइ तऽ ईसब लेलाके बाद जे छै अहाँ मतलब ईसब लऽ लेबै तहन अहाँ एक तरहसँ अपन बचाव कऽ सकै छी अपन बचाव कऽ सकै छी मतलब आगूसँ जे अहाँके केओ किछु कहत मतलब कहत मतलब जे अहाँके जे केओ किछु बन्दूकसँ मारि रहल अइ तऽ अहाँके पास जहन बन्दूक रहत तहन ने अहाँ ओकरा मारि सकै छिए जहन अहाँके पास बन्दूक रहत ओ तऽ अहाँ ओकरा मारि सकै छी मारि देबै आओर तहन अहाँ अपन बचाव कऽ लेलिए तऽ एकर बाद एहिओमे बहुत तरहके गनसब होइ छै मतलब बन्दूकसब ई ई बन्दूकसबके जेनाकि नाम भऽ गेल अहाँके एम पी फाइव अहाँके दोसर बन्दूक लऽ लिअऽ अहाँ ए के फोर्टी सेवन आओर बन्दूक छै मतलब छै जे अन्य तरहके बहुत बन्दूक रहै छै एहिमे विभिन्न तरहके बहुत बन्दूक ओहिमे जे छै से अहाँके बमसब होइ छै से बम जेनाकि बममे टाइमर बम होइ छै मतलब जाहिमे समय लगैए बहुत तरहके बमोसब होइ छै एक तरहसँ अहाँ लऽ लिऔ आओर एहिमे बहुत तरहके माइ मतलब अहाँ पइसो लगाकऽ खौल खेल सकै छी जेनाकि एहिमे एगो कस्टम होइ छै ओहिमे छै जे अहाँ चारि आदमी ओ ओ ओम्हरके टीम रहत आओर चारि आदमी एम्हरके टीम रहत तऽ ओहिमे अहाँ खेलिऔ आओर जे जिततै तकरा एहिमे प्राइज मतलब कि कहै छै अहाँके मतलब जे जितै छै से तकरा इनाम देल जाइ छै मतलब बहुत बढ़िआँ गेम छै ई फ्री फायर अहाँके जे छै से फ्री फायर अहाँके दुइ हजार सतरह अठारह सतरहके अन्तमे अहाँके ई अ आएल छलऽ आओर तकर बादसँ ई धीरे धीरे धीरे धीरे अहाँके बहुत प्रचलित भऽ गेल आओर जे जतेक सोचि नहि सकै छी ओहिसँ ज्यादा प्रचलित भऽ गेल फ्री फायर अहाँ ई फ्री फायरके प्रचलित करैमे हमरासभ एहन युवाके बहुत महत्व छै बहुत बहुत ज्यादा महत्व छै मतलब इस लॉक्ड दुइ हजार उनैसमे जे अहाँके लॉकडाउन आएल तऽ लॉकडाउनमे अहाँके ई फ्री फायर बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित भऽ गेल मतलब पूरा फैल गेल मतलब सभ जानऽ लगलखिन जे फ्री फायर छै फ्री फायर छै जतेक अहाँ आओर तकर बादसँ जे छै से फ्री फायर फ्री फायरमे अहाँके पइसो लगौ लगा सकै छी जेनाकि अहाँके कोनो बहुत तरहके बहुत तरहके अहाँके चीज छै तऽ बहुत पइसेसँ मतलब ओ खरिद सकै छी लेकिन अपना जाने हमसभ छै जे बहुत आदमी लगा दै छै पइसा लेकिन ओहिमे सही नहि होइ छै पइसा लगेनाइ नहि लगेबाके चाही आइकाल्हिके विद्यार्थीसभके लेकिन आइकाल्हिके विद्यार्थीसभ लगौ लगा दै छथिन पइसा एक तरहसँ ई गलत भेलै हँ लेकिन जे अपन ओ धन्धा छै कमाइ छथिन हुनकर लगेनाइ काम छै लगबै छथिन तहन हुनकर कमाइ होइ छै ई तऽ जरूरी छै लेकिन ईसब नहि लगेबाके चाही आओर तऽ आइकाल्हिके एक तरहसँ फ्री फायर जे छै से अहाँके बहुत बच्चा ई फ्री फायरके लऽ कऽ अहाँ बहुत मात माथासँ एक तरहसँ कमजोर भऽ गेल छलखिन मतलब पूरा आदत बना लेने छलखिन तऽ फ्री फायर एतबो आदत नहि बनेबाके चाही तऽ अहाँके बस इएह छलै जे अहाँके फ्री फायर अपनसभके वीडिओ गेम तऽ बस हमसभ आओर उपरसँ ई छै जे अपनासभके ई नीक किएक लागै छै नीक एहि दुआरे लागै छै किएकि एहिमे कखनहु भी पढ़लाके बाद या समय भेटल अगर बाहर अहाँ ठण्डी छै नहि जा सकै छी कतहु खेलै कुदैलए तऽ अहाँ घरमे बैठिके बढ़िआँसँ खेल सकै छी मतलब अहाँ कम्बल तरमे बैठि जाउ आरामसँ आओर आरामसँ वीडिओ गेम खेलू बस इएह लऽ कऽ नीक लगै छै आओर अहाँके बाहर जाउ तऽ ठण्डीमे अहाँ जा नहि ने सकै छी कहीँ खेलैके लेल तऽ अहाँ तेँ दुआरे जे छै से घरमे वीडिओ गेम अहाँके बहुत नीक लागत खेलैमे तऽ अहाँ खेलिऔ आओर तकर बाद छै से नीक लागैके दोसरो एगो कारण छै जे अहाँके जे छै जे एखन जेना गरमिओमे जेना बहुत धूप रहै छै धूप रहै छै तऽ धूपमे अहाँ ओतऽ जइऔ पूरा शरीरपर अहाँके धूप लागत तऽ बहुत खराबी करै छै एक तरहसँ लेकिन छै जे बाहरोमे कनि काल खेलबाके चाही लेकिन ओतबो देर नहि एहन मौसमसबमे एहन ठण्डमे नहि जेबाके चाही तऽ घरमे अपन खेलिऔ वीडिओ गेम जादा लेकिन जादा खेलबोके नहि चाही वीडिओ गेम मतलब समय बान्हि लिऔ अपन एगो जे एतेक काल खेलबै चारिसँ लऽ कऽ पाँच बहुत बच्चा जे छै से बहुत जादा खेलऽ लगै छथिन एना नहि करबाके चाही अपन हिसाबसँ खेलिऔ जे एतेक काल हमरा खेलनाइ अइ तकरबाद दोसरो काम छै बस वीडिओ गेम इएह छलै अपनसभके आओर कि कही वीडिओ गेम बहुत नीक लगै छै खेलैमे मे